میری ایک دوست تھی جو ہمیشہ شہر میں رہتی تھی اور وہ گاؤں آئی میرے یہاں آئی تو میں اسے گھمانے لے گئی کھیت کھیت کھلیان ندی تالاب دکھائی ان کو ان کو گھمایا وہ ہمیشہ شہر میں رہتی تھی ان کو گاؤں بہت اچھا لگتا تھا تو میں اسے گھمانے لے گئی اور پھر وہ بہت خوش تھی وہ وہ کبھی گاؤں نہیں آئی تھی وہ اس لیے میں اسے گاؤں گھمائی گھمائی پھرائی تالاب ندی وغیرہ ان کو دکھائی پھر وہ یہاں رہی کچھ دن بہت اچھے سے پھر چلی گئی